आंहाथ' दा फिसाया सानै आंना दा सासे क्लास नाइनाव फरायो सासे थेनाव फरायो दा आङो फिसाफोरखौनो मोजां जाजानो लुबैदों बुरजा फरायनानै दा बे क्लासनि नाइनखौ फास जानानै आरो फरायबावजानो लुबैदों आङो आरो आङो बै क्लास देरबा गाव बेसेबांसो फराया गाव जेसे फरायो जेखौ फरायनो गोसो बेखौ फोरोंगौमोन फोरोंगोन आरो जों खस्त' खालामनाबाबो फोरोंगोन फिसायाल' मोजां जाथों आरो गाव बिदिनो समाजनि समाजनि मा बादि मोजां जाजानो लुगैदों समाजजों दा जिरखम मोजां बेबादि खालामजानो लुबैदों आरो समाजनि खामानि बिदिनो बिजनेसजों आरो माबा मावजानो लुगैदों आरो जोङो मानसि गिदिरफोर जाजानो लुबैदों फरायनाय आरो मोनसे खामानि लाजानो लुगैदों फरायनायाव खस्त' खालामनानै फोरोंबाय गाव जेसेबांखि फराया फरायथों फरायनायनि उनाव गावनि माबा मोनसे थांखि लानानै मावोबा जोंहाबो बिमा बिफानो गोजोनो आरो बिदिनो गावनि गोसोसै गोसोआ गिदिरबानो फरायनाया मोजांबानो गाव जेसेबांखि फरायनो हाया फोरोंगोन खस्त' खालामानानै जोङो हाजासेखौ फोरोंगोन आरो